हमरा सभके क्षेत्रमे छात्र सभके लेल बड्ड नीक सुविधा कैल गेल अछि जेहिमे कॉलेज सभ खोलिके हुनकर पढ़ाइके सुविधाके बढ़ावा देल गेलै जाहिमे छात्र सभ विशेष पढ़ाइ करिके बाहर जाइके लेल आइ आइ टी के प्रवेशके लेल नीक पढ़ाइ करिके जेना आइ काल्हि हमरा सभके क्षेत्रमे कम्प्यूटरके क्लास खुलि गेलै है जाहिसँ लोक सभ ओहिमे बैठकऽ कम्प्यूटर चलाबऽके सीखकऽ आओर नीक नीक डाटा बनाबऽके ओकरा इकठ्ठा करैके सीखकऽ आओर एहि सभ क्षेत्रमे विकासके लेल हमरा सभके क्षेत्रमे नीक नीक पढ़ाइके लेल विद्यार्थी सभके आओर विशेष सुविधा देल जाइ छै जाहिमे विज्ञान भऽ गेल विज्ञानके लेल यहाँपर नीक नीक शिक्षक सभ छथिन जे बच्चा सभके विज्ञानके बारेमे रुचिगर पढ़ाइ जे होइ छै से प्रदान करै छथिन गणितके यहाँपर नीक नीक मास्टर सभ छथिन जे पढ़बै छथिन जे गणितके क्षेत्रमे बच्चा सभके रुचि बढ़ि रहल छै आओर इन्जिनियरिंगके लेल बच्चा सभके बारहवींमे नीक पढ़ाइ करिकऽ आइ आइ टी मे प्रवेश करै लेल आओर उच्चतम शिक्षा लेकऽ आओर परीक्षामे बैठाकऽ आओर इन्जीनियर बनाबै लेल आओर यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेज सभमे भी सुविधा छै जाहिसँ बच्चा सभ एहि क्षेत्रके जाइ छथिन आओर इन्जिनियरिंग करै छथिन